जी मेरे पास एक कार है मारुति सुजूकी की तो उसे रिपेयर करवाना था तो आपका आपका नंबर मिला मुझे कि आप गाड़ी बढ़िया रिपेयर करवाते हैं हिसाब से आपसे बात करना ठीक ठीक उसमें फिल्टर वगैरह ग्रीसिंग वगैरह सब मतलब उसका पूरा काम करवाना है तो बताइए कैसा क्या आपका बेसिस है जी जब आपको मतलब फुरसत हो मतलब तब आ जाएँगे अपन

हाँ वो ही चार्ज वगैरह और कितनी क्या खर्चा आएगा उससे संबंधित जानकारी जो भी है वो हाँ हाँ सही है

हाँ ठीक है